में सारें नेताएं गी नेई जाननी आं में सिर्फ मोदी होरें गी जाननी आं बड़ा किश भेजदे न ते बड़ी मदद करदे न लोकें दी गरीबें दी सारें गी भेजदे बड़ा किश न ओह् बा साढ़े तगर नेईं पुजदा ऐ इत्थै नेईं दिंदे अग्गें साढ़े ग्रांऽ दे न एह् नेईं चलांदे औंदा बड़ा किश ऐ अस सुनने हैन लोकें कशा पर असें ई नेईं सनांदे नेईं दिंदे ते नेईं सनांदे गड्डियां गड्डियां एलबी गड्डियां बी आइयां इत्थै सुनेआ असें बड़ा किश औंदा आटे बी आए चौल बी आए बड़ा किश आया एह् पिच्छे निहां करोना आया तां बी भेजेआ उ'नें बा असेंगी नेईं दित्ता असेंगी नेईं पुज्जेआ एह् सारा किश ठीक निं हैन एह् कोई दिंदे निं हैन किश बी एह् करदे निं हैन अग्गें गल्ल ओह् ते बड़ी मदद करदे स्कीमां भेजा दे किश भेजा दे साढ़े तगर नेईं पुजदे नेईं दिंदे असें ई ते साढ़े किश एह् नेह् ई निं लगदा पता नेईं दिंदे नेईं किश नेईं असेंगी सनांदे ते नेईं किश ते एह् साढ़े ग्रांऽ दी ओह् ऐ इक मोदी होरें बड़ी मदद कीती दी बच्चें दी बचैरें दी इन्ना पढ़ाया लखाया केईं लोआ दे बी हैन मदद बी करा दे लोकें दी भेजा दे बी हैन परतियै हून जेह्ड़े बच्चे रोहा दे उं'दे पेपर बी दोआंदे परतियै करदे ओह् ते अपने कोला करा दे न भई साढ़े नेईं करदे हैन एह् इत्थै पता निं केह् गल्ल ऐ सारे ग्रांऽ में इन्ना जाननी ऐं इ'नेंगी पता निं मोदी होरें साढ़े तगर आपूं नेईं पजांदे न नेईं किश ते में इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि देन चीज़ तां थोह्ड़ी थोह्ड़ी सारें गी देन नेईं तां देन गै नेईं अपने गै घर भरदे न अपने मुट्टे मुट्टे घरें गै खपी जंदी चीज़ उत्थै बड़ा बड़ा समान भेजेआ एह् थोह्ड़े नेईं अस सुनदे रौह्न्ने लोकें कशा असेंगी कुसै नेईं दित्ता ते नेईं किश इत्थै बड़े बड़े गरीब बी बचैरे इ'यां गै रेहिये कोई सनांदा गै नेईं अपने घरें गै पूरे होंदे न सगुआं जेह्ड़ा बी आवै हून एह् बक्खरा साढ़ा कमेटी हॉल बने दा उत्थै तोआरदे ते दिंदे लैंदे अपने अपने घरें गै बंडदे त्रूुडदे एह् निं दिंदे ते नेईं किश करदे मोदी होर भेजदे ते हैन जां सारें दे नांऽ भरियै भेजन जि'यां राशन भेजदे उत्थूं गै करदे इ'यां गै नाम एह् साढ़े ताहीं नांऽ लिखदे न कुतै बेल्लै एह् साढ़े नांऽ लिखी लैंदे पर्चियै र लिखी लैंदे समान कुसै गी होर दिंदे चीज़ां औंदियां एह् थोह्ड़े नेईं औंदियां गरीबें दियां बड़ियां औंदियां अस सुनने बी हैन फलानी चीज़ आवै दी फलानी चीज़ आवै दी साढ़े कोल इन्नी चीज निं पुज्जी ऐ अज्जै तगर असें करोने दे बारे च इन्नी इन्नी गरीबी दिक्खी ते इन्नी इन्नी ध्याडियां लाई कुसै दे कम्म थ्होंदा हा ते करदे हे सं'ञें गी रुट्टी खानै आह्ले बनदे हे अस असें गी कुसै तोड़ा आटै दा निं दित्ता तोड़ा सब्जी निं दित्ती असें सुनेआ इत्थै सब्जियें दियां गड्डियां बी आइयां सारा किश भेजेआ साढ़े तगर कुसै किलो आटा निं पजाया इ'नें ई इ'यां सोचना होऐ तां रोह् चढ़दा ते वोट देने दा मन निं करदा इ'नेंगी ते केह् वोट देने इ'नेंगी साढ़े ग्रांऽ दे निं करदे अपने भेजने आह्ला ते बड़ा किश भेजा दा इक मन करदा पार्टी ते साढ़ी ठीक ऐ नी ओह् ते सारा किश करा दे शैल पार्टी लोकें दी मदद करा दे एह् थोह्ड़े नेईं कुतै कुतै पजाई ओड़े रोड़ बी उ'नें कुतै कुतै धारें पजाई ओड़े सारे ते निहां रोड़ उत्थै पजाई ओड़ेआ सारें तगर स्हूलतां दित्तियां पर इ'नें नेईं पजाइयां साढ़े तगर एह् साढ़े पैंचे सरपैंचे दियां खूबियां न जेह्ड़े नेईं ते सारे खड़ोते दे इत्थै एह् नेईं असेंगी देना चांह्दे ते रेही इं'दी मरजी ते मेरा मन ते ऐ निं करा दा की अग्गें वोट भी इ'नेंगी देचै ते करचै ते फ्ही सोचने जेह्के मदद पिच्छुआं उं'दा थोह्ड़े कसूर उं'दे तगर गल्ल पुज्जै ते करदे ओह् उं'दे तगर कोई पजांदा निं ऐ सनांदा निं ऐ एह् खबरै इ'नें अपने गै घर भरे असेंगी किश निं दित्ता कक्ख निं पजाया इ'नें साढ़े तगर मतलब जिन्ना जीना अस बी पैड़ियां लाइयै करगे खाह्गे पर चल कुसै दी बड़े गरीब होन जेह्ड़े अ'ऊं अस एह् निं चाह्न्ने कि असेंगी गै देन बड़े गरीब होन बचैरे इत्थै ऐसे बी हैन जिं'दे पंज पंज कुड़ियां न उ'नें बचैरें गी किश निं थ्होआ दा ऐ पंज पंज कुड़ियां न जिंदे ते बब्ब कमाने आह्ला निं ऐ कोई उं'दे ते उं'दा कोई भ्राऽ बी नेईं ऐ ते ओह्बी बचैरे इ'नें बी सोचना चाहिदा पैंचें सरपैंचें बी उं'दी मदद करना चाहिदी एह् कुसै दी बी निं करदे अपना घर गै भरदे कुसै किश निं दिंदे ते इत्थै तगर पजाना अस वोट दिन्ने मोदी गी दिक्खियै वोट दिन्ने होर भई सोचने भई ओह् ते अपने कोला भेजा दे ओह् ते बजुर्गें दियां पेंशनां गै रुकी दियां ते कुसै अजें तगर ओह् निं कीता साढ़े घर आह्नियै इन्नियां रोंदियां न जनानियां आखदियां न भई उ'ऐ कुतै अजकल बच्चे दिंदे अपने खर्चे निं होंदे पूरे दिंदे कुसै गी रुकी दियां पेंशनां ते इ'नें सरपैंचें साढ़े गी एह् पता निं लग्गेआ ते अजें तगर कुतै गल्ल निं कीती ते इलैक्शनें ते भी करनियां इ'नें गल्लां ते भी इ'नें सोचनां